हम चित्रकाली करबाक काल बहुत पैघ अनुभव हमरा अपन संगी साथी सबसँ भेटल अछि जे चित्रकारीमे योगदान देने अछि ओ हम दू हजार दसमे दसमामे छलहुॅं तहि समयमे चित्रकारी करै छलहुॅं आओर हमर सङ्गी साथी हमर सहयोग करै छलए आओर हो हम चित्र कऽ सार्वजनिक रूपसँ प्रदर्शित करै छलहुँ